साढ़े एरिये च ते ज्यादा लौह्के लौह्के जागत कबड्डी बांह्टे ते गुल्ली डंडा ओह्दे कन्नै बैट बाल बी खेढदे इ'यां बड्डे बड्डे ने जियां सोलां सतांरा साल कोला उप्पर ते पैंती कोला थल्लै साढ़ी उमरी दे लोक न जेह्ड़े ते ओह् बैट बाल ज्यादा खेढदे दूर दूर दे सट्टे बड़े लांदे जी पैसे दे दो टीमां होंदियां जियां ते उनें सट्टे लांदे आपूं बिच्चे कि भई पंज सौ दा सट्टा ज्हार दा सट्टा उस स्हाब कन्नै खेढदे ते केईं टीमां हारी जंदियां केईं बार अस हारी जंदे केईं बारी दुई टीम हारी जंदी ते केईं बारी बराबरी गै होंदी ते इ'यां फ्ही सट्टा लाए दे इयां मतलब होंदा अपना अच्छे तरीके कन्नै शैल कन्नै खेढदा क्योंकि पैसे लाए दे होन ते तुस अपना पूरा हंडर्ड प्रसैंट देना कि भई हां में पैसे लाए दे अ'ऊं हारना अ'ऊं हारा दा तां ओह्दे कन्नै केह् होंदा के आदमी गेम बी बड़ा किश सिखदा ते कन्नै एह् बी सिखदा कि अपने टीम गी जताना कियां ते होर जेह्कियां जियां खोह् खोह् बी खेढदे निक्के निक्के जागत कुड़ियां ज्यादा खोह् खोह् खेढ दियां चिड़ी छिक्का खेढदे ते ओह्दे बाद कबड्डी जेह्की कबड्डी सारें कोला ज्यादा मश्हूर ऐ क्योंकि कबड्डी निक्का नेहा ग्राउंड चाहि्दा होंदा निक्का नेहा तब्बू दिक्खेआ ते शुरू होई गे डंडे रक्खे जां किश लीकर मारी इ'यां ते बस शुरू होई गे कबड्डी खेढना पंज पंज बंदे करी ओड़े इक इक साइड ते बस जियां दस बंदे होन जारां बंदे होन तां चलो कबड्डी शुरू होई जंदी मैच आस्तै पूरी टीम चाहिदी जारां जारां बंदे चाहि्दे बाई बंदे चाहि्दे ते लेकिन कबड्डी आस्तै चौदां बंदे इ'यां पूरी टीम चाहि्दी चौदां बंदे पर चलो पंज पंज होन तां ओह् बी चली जंदी अपना गै मज़ा पूरा करना होंदा असें इंजाय करने आस्तै जेह्ड़ी गेम खेढदे अस ते चिड़ी छिक्के गी दो गै चाहि्दे होंदे चिड़ी छिक्के गी अपना निक्का नेहा उत्थें दिक्खो सन पर बी खढोई जंदा चिड़ी छिक्का बड़े सारें सन पर खेढदे दूरै गी जाने दी जरूरत नी ऐ बैट बाल आस्तै इयां थोह्ड़ा ग्राउंड जां खुम्बे छुम्बे दिक्खने पौंदे बड्डे बड्डे खेत्तर दिक्खने पौंदे ते कबड्डी आस्तै ते बैडमिंटन आस्तै निक्के निक्के बैडमिंटन आस्तै चिड़ी छिक्का आखदे जिसी अस डोगरी च उंदे आस्तै थोह्ड़ी जगह् चाहि्दी दी होंदी कोई इन्नी ज्यादा जगह् नेईं गुल्ली डंडा आस्तै बी फाटियै फुटियै पर बी खढोई जंदी क्योंकि उसी जिन्नी दूर जाह्गे अस ते उन्नियां गै असें डंडे मगंने उन्नी गै गुल्लियां मंगनियां ते ओह् स्हाब कन्नै खेढी सकदे बाकी इयां क्रिकेट आस्तै बड़ा चाहि्दा जियां ओह् अस हाकी हाकी बी बड़े घट्ट लोक जानदे फुट बाल बी घट्ट गै खेढदे वाली बाल बी खेढदे हां केईं वाली बाल खेढदे ओह्दे बिच्च बी निक्का नेहा गै सन पर बी खडोई जंदा ओह् एह् नी खरा बड्डा स्थान होऐ उत्थें बी खढोई जंदा